سب سے پہلے ہم اپنی فصلیں اپنے گاؤں میں ہی بیچنا چاہتے ہیں کیوںکہ یہاں سے وہاں جانے میں لوگوں کو دقت ہوتی ہے جب ہماری فصلیں یہاں نہیں بک پاتی ہیں تو تو ہم لوگ اپنے منڈی میں جا کر کے سہرسہ منڈی میں جا کر بیچتے ہیں لیکن یہاں سے وہاں جانے کے لیے لوگوں کو کسی گاڑی کا سادھن کرنا پڑتا ہے جس سے اس کا اسٹرا خرچ ہم لوگوں کو لگ جاتی ہے اس طرح سے وہاں جا کر ہم لوگ اپنی فصلیں کو بیچتے ہیں جب وہاں بھی ہماری فصل نہیں بک پاتی ہے تو اسے کسی اور راجیہ میں بھیجنا پڑتا ہے جیسے کہ اتر پردیش بھیجتے ہیں تو وہاں سب سے پہلے ہم لوگوں کو جی ایس ٹی لگتا ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا بھارا اسٹرا خرچ کرنا پڑتا ہے اس میں تب جا کر یہاں سے وہاں گاڑی پہنچتی ہے اور وہاں جا کر ہماری فصلیں بکتی ہیں لیکن اس سے لوگوں کو کافی نقصان ہوتا ہے اور اس کی دام بھی ادھک سے ادھک بڑھ جاتی ہے اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ فصل اپنے گاؤں میں ہی رہ کر بیچنا چاہیے تاکہ اس کی کم قیمت پر زیادہ فصل مل سکے اس سے لوگوں کے پیسے بھی بچیں گے اور اس کا سمے بھی زیادہ خراب نہیں ہوگا اگر نہیں بکتا ہے تو اس کے لیے کسی اور راجیہ میں یا پھر کسی اور جگہ جا کر اس اناج کو بیچنے کی پرکریا کرتے ہیں تب جا کر ہمارا اناج کہیں بک جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہیں اس لیے اپنی فصلوں کو اپنے لوکل میں ہی بیچ لینے میں لوگوں کی بھلائی ہوتی ہے اس سے لوگوں کو پیسے کے ساتھ ساتھ اس کی پریشانی بھی کم ہوتی ہے اور لوگ آرام سے بیچ کر کے فصل کو نکل جاتے ہیں